हां हालो शांता उलयता न्ही शांता वेळीप खोतीगांवची आं हां म्हाका न्ही हो नंबर देवेंद्र वेळीपान दिल्लो हांव पेडणेचें आमी आमची न्ही फेमीली न्ही तुमचे थंय त्या गांवान येवपा आशिल्लीं तुमचीं घरा कडेन लागीं तो धबधबो आसा पय न्ही नांव किते तेजें अय अय आं हां ताणें सांगिल्लें म्हाका होय होय होय तेणें सांगिल्लें आनी तुमचे थंय खंय रावपाची बी फेसिलीटी आसा खंय तुमी मात्शी अरेंज बी करता खंय आसा आं हां आं हां

हां हां आमी फेमेली येतलीं पूण एक सेपरेट किचन बी मेळटलें मात्शें हां हां हां बरें बरें हां हां

बरें बरें आनी कितलीं यें आसा एक चार दीस रावलीं जाल्यार कितलो खर्च येतलो तुमचे थंय हां हां बरें बरें आं आं बरें आं बरें बरें हां आनी वचपाची वाट बी तशें गायड बी प्रोवायड करतात तुमी हां हां

हां बरें बरें आनी धबधबो खंय रानांत बी ना न्ही रानटी जनावरां बी ना न्ही थंय ना म्हाक कोणी सांगिल्लें थंय वाघ बी आसता म्हणो हां हां हां हां बरें बरें हां बरें बरें हांव कळयता तुमका आं आनी होय दोन दिसांनी कळयतां बरें होय बरें बरें